जइसे मछली भेलै अथी पनीरके सब्जी खाइके मोन भऽ गेलै मछली भऽ गेलै चावल हो गेलै जइसे खस्सीके मीट हो गेलै मुरगा भऽ गेलै सबचीज खाइके मोन होलै तऽ सबचीज रङ्ग हर प्रकारके समान खाइके तहन से एगो पूड़ी भऽ गेलै कचौड़ी भऽ गेलै जइसे चावल भऽ गेलै हरेक प्रकारके समान खाइके पड़ि जाइ हइ सब जइसे आलू कोबी मटरके सब्जी कबुली चनाके सब रङ्गके सब्जी खाइके चाही आओर जइसे आलू सोआबिनके सब्जी सबचीज खाएल जाइ हइ सब रङ्गके सब्जी बनाएल जाइ हइ खाएल जाइ हइ जइसे भऽ गेलै सब्जीमे सब्जीके आलू कोबी मटर सबचीजके बनाकऽ खाएल जाइ हइ से सब्जीमे पालकके सब्जी भऽ गेलै पकौड़ी अथी भऽ गेलै हँ पापड़ बना लेलिए तिलौड़ी थोड़े बना लेलिए सबचीज खा लेलिए पापड़ तिलौड़ी सबचीज हर रङ्गके प्रकारके सबचीज खा लेलिए जइसे पापड़ हो गेलै तिलौड़ी हो गेलै आओर जइसे सब्जीमे अथी सब रङ्गके सब्जी खस्सीके मीट हो गेलै सबचीज खाएल जाइ हइ जइसे पापड़ तिलौड़ी हर प्रकारके रङ्गके सब्जी साग खाएल जाइ हइ सबचीज खाएल जाइ हइ जइसे आइ ई चीज खेबै काल्हि ओ चीज खेबै सबचीज खाएल जाइ हइ कि खेबै से कि ने हर रङ्गके सब्जी साग खेतै सब रङ्गके करतै सबचीज